हमर सबके तऽ घरे पूर्णिया जिलामे छै तऽ एतऽ तऽ पाबनि सब बड़ सुन्दरसँ मनाओल जाइत छै जेकरामे किछु किछु पाबनि छै जे बड्ड बढ़िआँसँ भेल छै जेना चौड़चन भए गेलै तऽ चौड़चन जे छै ओकरामे तऽ पूर्णिया जिलाके लोग हरेक घरमे सबके घरमे ई चौड़चन पाबनि होइत छै चौड़चनमे होइत छै कि कि दिन भरि उपास राखैत छै जकर भी नामसँ छाँछी करैत छै तऽ ओकरा ला ओतने छाँछी पौरल जाइत छै दही पौरल जाइत छै ओकर बाद ओहिमे ओकरा लए दउरा सजैत छै दउरामे जेतना प्रसाद सब होइत छै ओ चढ़ाएल जाइत छै दिन भर उपास राखैत छै एक पानि तक नहि पियैत छै आओर रातिमे की साँझमे की होइत छै जखन चाँद उगैत छै तखन आङ्गनमे पूजा होइत छै अर्घ्य देल जाइत छै भगवानके ओ दए कऽ तब जाए कऽ सबचीज तखनि होइत छै ई सब चीज हमरा हमर पूर्णियामे तऽ बड्ड बढ़िआँसँ मनाएल जाइत छै ओकर बाद ओकरामे एकटा चीज आओर होइत छै कि कोइ कोइ एकरामे छै कि मान्यता छै शुरू से ही कि छाँछी फोड़ै कऽ मान्यता अगर हमरा आर कऽ एतऽ भए रहल छै तऽ दोसर कऽ एतुका लोग हमरा ढ़ेपा फेक रहल छै हमर कऽ एतुका लोक दोसराके ओतऽ फेक रहल छै कि छाँछी फोड़ै छै प्रसाद लुटै छै ई सब होइत छै गाममे सामा चकेवा होइत छै दीपावली छठिके बाद होइत छै सामा चकेवा ओहो बड़ सुन्दरसँ हमर सबके एतऽ भेल जाइत छै तऽ ई सब पाबनि हमर पूर्णिया बड्ड बढ़िआँ पाबनि अछि जकरा बारेमे तऽ चर्चे नहि छै धन्यवाद